अपने समाचार सुनने के लिए न्यूज़पेपर समाचार और देखने के लिए मोबाइल से देख भी सकते हैं और टी वी में देख सकते हैं न्यूजपेपर के लिए खास डेली व डेली जनकारी मिलती है और किसी भी समाचार तुरत ही देखने को मिल जाता है किसी भी प्रकार की परेशनी और सहायता के लिए भी न्यूजपेपर में लिखा हुआ रहता है और देखने के लिए हम देख सकते हैं पढ़ सकते हैं उससे विभिन्न परकार की जानकारियाँ मिलती है जिससे हम अपने भविष्य को अच्छी तरह से संभाल सके और आगे बढ़ा सके जिसमें न्यूज न्यूज़पेपर में अधिक से अधिक जानकारी लिखी हुई रहती है जो कि अपने देश विदेश राज्य विभिन्न प्रकार की भाषा में दिया जाता हैं जिससे हम सीख पाते हैं और सीखने के बाद हम लोगो में फ़अयदा होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना भी सीखते हैं न्यूज़ समाचार से और यही कारण से हम अपने देश को भी दिखा सकते हैं सीख सकते हैं कि यह चीज़ होती है अच्छा और न्यूजपेपर काफ़ी ही अच्छा चीज़ है जो कि देखने में सुनने में सीखने को बहुत फ़ायदा करती है